تیراکی کے بارے میں میرے انداز میں گزشتہ سالوں میں کافی تبدیلی آئی ہے شروع میں مجھے پانی سے ڈر لگتا تھا لیکن مسلسل مشق اور حوصلہ افزائی سے میرا اعتماد بڑھا تجربے نے سکھایا کے صبر مستقل مزاجی اور درست ٹیکنیک سے نہ صرف تیراکی سیکھی جا سکتی ہیں بلکہ اس میں مہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے اب میں تیراکی کو ایک بہترین جسمانی مشق اور ذہنی سکون کا ذریعہ سمجھتا ہوں